मुंहिंजे पसंदीदा कलाकार गायक ऐं संगीतकार मास्टर चंदर आहे ऐं भॻत कंवरराम जंहिंजी भॻत ॿुधी करे भॼन अॼु बि दिलि खे हेतिरो वणंदा आहिनि जो उन्हनि जे फिदे फ़िदा थी वेंदा आहियूं हिन खां सवाइ भगवंती नावाणी राम पंजवाणी काजल रामाणी ऐं हिंदीअ में मूंखे ग़ज़ल गायक जगजीत सिंग जी गज़लियूं तमामु घणियूं वणंदियूं आहिनि हिन खां सवाइ लता मंगेश्कर मुकेश मोहम्मद रफ़ी सभिनी जा गाना ऐं गज़लियूं सुफ़ी गाना मूंखे तमामु घणा वणंदा आहिनि इअं त राहत फतेह अली खान ऐं आबीदा परविन जूं सुफ़ी संगीत मूंखे तमामु घणो वणंदो आहे जेके ॿुधी करे दिलि खे राहत पहुचंदी आहे हुन खां सवाइ रहमु